भोला बाबाके मन्दिर अशोक धाममे लक्खीसरायके नजदीक बिहारमे ही हइ भोले बाबाके पूजा होइ छनि फूल बे बेलपत्र अच्छत इत्यादिसे सेन्टसे पूजा हुनकर होइ छनि आओर सब महिनासे बेसी सावनमे पूजा हुनकर होइ छनि भोला बाबाके आओर भोला बाबा सभकेँ हुआँ प्रसन्न रखै छथिन सभलोक पूजा करै ले हुआँ जाए छै वहाँसे ने जय मङ्गलागढ़मे मन्दिर भगवती जय मङ्गला कालीके हुआँ जे जाइ छनि सभ पूजा करै ले तऽ कालीजीके जेना पूजा होइ छनि ओनाहि धूप अगरबत्ती परसादी जल फूल सभचीज लैके हुनकर पूजा होइ छनि जय मङ्गला माताके ओकर बाद होइ छै गढ़पुरामे शिवजीके मन्दिर छनि गढ़पुरा छै मँझौलके पास आसपासमे ओहेमे मन्दिर मँझौलमे जेना भेलखिन जय मङ्गला देवी जय मङ्गला देवीके पूजा होइ छनि ओ भगवती छिकथिन आओर गढ़पुरामे शिवजी छथिन ओ आपरूपे निकलखिन हँ सभ हुनकर पूजा करै ले जाइ छनि हुआँ जकरा जेना जे पूजा करैमे ओरिआइ छै से सभ करै छै सगरे सभ पूजा करै छै पूजा करिके सभलोक घर आबै छै सभकेँ भगवान मन मनता फल दै छथिन पूजा का प्रसन्नता सबकिछु कात्यायने अस्थान छथिन हुआँ कात्यायने अस्थानमे भगवतीके पूजा होइ छनि हुआँ मन्दिर छनि बिच्चे रेलवेके बिच्चेमे ओ मन्दिरमे पूजा सभ करै छै कतबो लोक चाहलकै मन्दिरके बगल कै दिए लेकिन कतै नहि भगवतीके नहि मोन भेलनि तऽ ओदै मन्दिरमे पूजा होइ रहलै हँ सभलोक पूजा करै छै कात्यायने अस्थान ओहिजे जाके सभ आदमी पूजा करै छै भगवतीके दूधके ढार पड़ै छनि घी पड़ै छनि दही पड़ै छै सभकेँ माल आदमी सभकेँ शान्ति मिलै छै सभकेँ सुख मिलै छै ओहिसे भगवतीके पूजा करै छनि घी से दूध से दही से पण्डितके दोनारि कराएल जाइ छै कुम कुमारि कन्याकेँ दोनारि कराएल जाइ छै कात्यायने अस्थानमे बहुत भारी मन्दिर आओर बहुत भारी भगवतीके जस ओहिसे हुआँ सभ आदमी जाइ छथिन सभ पूजा करै छथिन आओर जेना अगर गढ़ गढ़पुरावला बाबा छथिन हुनको सभकेँ सभ आदमी हुआँ जे मन्नत माँगै छै ओकरा सभकेँ फल मिलै छै ओ फल भगवान भोला पूरा करै छथिन सभके कोइ चाहलकै जे हमर आँखि होइ जाइ तब हुनकर नीर लगैके आँखि धोइके पी लेलकै एकैस दिना ओकरो भै गेलै आँखि जे नाङ्गर रहै ओकरा गोड़ होइ गेलै जे गोङ्ग रहै ओकरा मुँह भेलै जकरा मिरगी आबै रहै तकर मिरगी छुटि गेलै ई रहनि हुनकर भक्ति देल शिवजीके गढ़पुरावला बाबाके जय मङ्गला माता छथिन हुनको पूजा लोक करै छै हुनको सबचीज प्रसन्नता पाबै छै हुआँ जे बच्चा माँगल गेलै ओकर मूड़न भी होइ छै सभके सम्पन्न पूजा होइ छनि भगवती सभके पूर करै छथिन अशोक धाममे भोला बाबा अशोक नामके एगो ग्वाला रहथिन ओ दुनू मिलिके वएह गाइ चरबै रहथिन गाइए चरबैमे एगो गिट्टी बिगलखिन वएह गिट्टीसे भोला बाबा निकलि गेलखिन भोला बाबाके ओहिदिना खोधल गेलनि तब भोलाके मन्दिर निकललनि तब अशोक धाम हुनकर नाम पड़लनि आओर ओहि दिनसे मन्दिर खोधल गेलनि तऽ चकरका ईंटा निकललै तब सरकार हुनका देखिके हुनका थोड़े दिना छप्पर तरमे रखलकनि तब पूजा करिते करिते सभकेँ मन्दिर होइ गेलै